हमर रोजीरोटी प्रत्यक्ष रूपसँ बिजलीपर निर्भर नहि अछि मुदा अप्रत्यक्ष रूपसँ हम कहि सकै छी कि बिजलिएपर निर्भर अछि कियाकि हम कानून सलाहकार छी आओर हमरा कानूनी ड्राफ्ट करऽ पड़ैए जकरा लेल बिजली अतिआवश्यक अछि लिखै पढ़ैवला काज अछि तऽ बिजलीके आवश्यकता रहैत अछि मुदा घरमे इनवर्टर अछि तऽ बिजली जाइपर कोनो खासा फर्क नहि पड़ैत छै लेकिन हम बुझैत छी कि एहिसब चीजसँ पर्यावरणके कनेक बेसी नुकसा नुकसान अछि तऽ सरकारके ई काज होबाक चाही कि सोलर प्लान्टसँ या कोनो आओर पर्यावरणके हित जाहिसँ हुअए ओहि तरीकासँ गरीबोके या कोनो आओर एहन लोक जकरा ओतऽ इनवर्टर नहि पहुँच सकैए ततऽ तक बिजली पहुँचै कियाकि ई अजुका दिनके आवश्यकता अछि